السلام علیکم عدنان بھائی خیریت سے ہیں آپ جی جی جی جی میں بھی خیریت سے ہوں جی آپ کو ایک خوش خبری دینی تھی اصل میں میری قطر میں جاب لگ چکی ہے جی مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو جی جی تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو آپ کی دعوت ہے شام کو اس خوشی میں جی جی جی بہتر بہتر آج رات کو تو فری ہیں نا آپ جی جی جی ضرور ضرور جی دوسری بات مجھے آپ سے یہ کرنی تھی کہ اصل میں قطر کے لیے ویزے کا پروسیس جو ہے وہ آپ ہی بتائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ مجھے تھوڑا اس کے بارے میں جانکاری فراہم کرا دیں تو میرے لیے اچھا ہوگا جی آج شام ہی بیٹھ کے بات کریں گے جی بہتر رہے گا جی اور اس کے لیے ڈاکومینٹس کیا کیا تیار رکھوں میں جی جی جی جی وہ سب تو موجود ہے میرے پاس ٹھیک ہے جی پھر شام کو بات ہوتی ہے بہتر